हा हलो हा मां महाराज स्वामी थो ॻाल्हायां हरीओम भेण ॿुधायो भेण हाणे इहो अधीक मास थो हले न पुरुषोतम महिनो आहे त इन महिने में न महुरत न कढंदा आहिनि त तव्हां अक्टूबर महिने में कढाइजो त त निकिरंदव हा भेण तव्हां हा ऐं महुरत जॾहिं निरंकिदो न भेण त उनमें ॾिख जो टाइम हथियाले जो टाइम बि निकिरंदो ऐं असां तेल राति जेको साठ सुगुन थींदा आहिनि उनजो बि मां खे सॼी सामग्री आहे तव्हां जी मर्ज़ी पोइ तव्हां असां महाराजनि खां उहा वठो तेल जा सामान चाहे तव्हां ॿाहिरां वठो उहा तव्हांजी मर्ज़ी हथियाले जो टाइम जी बि मां वेॾी पढ़ंदो आहियां ऐं हा भेण मूं वटि तेल जा बि सामान अथव मुटुकु बि अथव के मूंखा मुटुकु बि वठंदा आहिनि मुटुक जी अलॻि चार्ज आहे ऐं सामाननि जी अलॻि चार्ज आहे अॻरि हिक हिक खे तव्हां अलॻि अलॻि ॾींदव तव्हां जी मर्ज़ी जे करे हिन सॼे पैकेज जा पेसा ॾियो त उनमें तव्हां जी मर्ज़ी हिक हिक सामाननि जो सम्झो मां वेॾी थो पढ़ायां त उनजा पंज हज़ार वठंदुमि तेल बूकीअ जा ॾह वठंदुमि हथियाले जा पंज वठंदुमि पोइ सॼे पैकेज जा मां पंजवीह हज़ार वठंदो आहियां पोइ तव्हां जी जीअं मर्ज़ी सामान सूधो मां पंजवीह वठंदो आहियां हा मूं वटि अथव सामान सभु रेडी अथव सभु अलॻि अलॻि पनियूं मां ठाहे रखंदो आहियां जी भेण जी खाली हिकु कमु कजो तव्हां खे छा छा कराइणो आहे जणियां पाराइणा आहिनि कि न तेल कराइणो आहे बहिराणो कराइणो आहे उहो तव्हां मूंखे चङी तरह ॿुधायो त उहो मां सामान सभु अलॻि करे रखां ऐं तव्हां जो केरु बि माण्हू जेको फ्री वेठो हुजे उनखे तव्हां मुंहिंजे घर जी ऐड्रेस ॿुधायो त उहो सामान हितां खणी वेंदो

अच्छा उन बबूअ जी था करायो छा जंहिंजी छठी तव्हां मूंखा भेटाए वयव अॻिएं महिने उन बबू जी था शादी करायो थी वई पक बक अच्छा पोइ मिठाई बि न था खारायो छठी भेटाए वयव पक वरतव त मिठाई बि खणी अचिजो महूरतु कढाइण अचो त हा हा ठीक आहे भेण हरीओम जय झूलेलाल जय झूलेलाल